ہاں گھر میں عورتیں اور مرد کے الگ الگ مقام ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے دادا جان تھے تو وہ باہر کے مشکل والے کام کرتے تھے اور ہماری دادی جان گھر کے کام کرتی تھیں ویسے ہی ہمارے ابا اور امّی کے درمیان ہے جیسے ابا ہمارے گھر کے سارے باہر کے سارے کام کرتے ہیں جو کہ اُنہیں گھر میں چیزیں ضرورت ہوتی ہیں اور چیزوں ضرورت مند چیزوں کے وہ لا کے پورا کرتے اور اماں گھر کی کام کرتی ہیں اور اماں ہمیں پوستی پالتی ہیں اور اماں ہماری گھر کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں ابا ہماری باہر کے ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ صحیح بھی ہیں اور وہ دونوں اپنا کام بخوبی کرتے ہیں اور ابا ہمیں اسکول چھوڑ کے آتے ہیں اور جب ہم اسکول سے آتے ہیں تو اماں ہمارے لیے کھانا بنا کر کے رکھتی ہیں تو وہ یہ ساری چیزیں پہلے سے ہی اِن دونوں چیز میں پہلے سے ہی بٹا ہُوا ہے اور یہ چیزیں صحیح بھی ہیں